आमी गांवां गांवांतले लोक आमी गांवांत भरपूर तरेचे खेळ खेळटात क्रिकेट एक सुदां आमी क्रिकेट जो गिमाच्या म्हयन्यांनी खेळटात आमच्या गांवांत एक क्लब आसा आनी आमी गांवांत भरपूर क्रिकेट खेळटा क्रिकेट खेळ खेळ्यार खेळ खेळ्यार आमच्या बॉडीची आमचे शक्ती वाडता आमची धांवपाची शक्ती वाडता आनी आमचे जे शरीर आसा तें स्वस्थ उरता आनी आमी क्रिकेट खेळपाक वेगवेगळ्या गांवान वयता जे करून गांवान बार बार गांवान जिकल्यार आमकां ट्रोफी किंवां आनी कॅश प्रायज मेळटा जे कॅश प्रायज मेळून आमी आमच्या गांवांक कितें समस्या किंवां कितें आसा जाल्यार आमी ती पार पाडपाक शकता आनी तशेंच आमी गांवांत फुटबॉल खेळटा हो खेळ आमी पावसाच्या दिसांनी खेळटात ह्या खेळा पासून हे खेळा पासून आमकां बरे बरे आमचे फिटनेस उरता हे पासून आमकां आमच्या बॉडीक भरपूर फिटनेस मेळटा हो खेळ आमी बरपूर तरेन खेळपाक वयता ह्याच खेळा पासून आमकां फायदोय मेळटा किंवां आमकां जरी आमी पावसाच्या दिसांनी आमी घराक बसून रावता पूण फुटबॉल खेळ्यार आमची बॉडी स्वस्थ उरता आनी तशेंच आनी गिमाच्या म्हयन्यानी आमी वॉलीबॉल बी खेळटा आनी वॉलीबॉल खेळ्यार आमचे जे हात आसा तेजे एक्सरसायज जाता आनी हातिचो एक्सायज जाली म्हणल्यार आमचे बॉडी स्वस्थ उरता किंवां आमकां कसलो तितलो चान्सीस उरना खंयचोय खेळ खेळ्यार आमच्या बॉडी किंवां जावपाचो चान्सीस उरना कित्याक म्हणल्यार खेळा पासून आमची बॉडी स्वस्थ उरता आमी जो वॉलीबॉल खेळ खेळटा तो आमी गांवाच्या भायर खेळटा आनी ताका बी सेम आमी आमी ताका बी जिकला ट्रॉफीक किंवा कॅश प्रायज आनी ताजे आमी सेम तशेंच की आमी ताजे कितेंय कोणाक लोकां प्रोब्लम आमच्या गांवांत समजता जाल्यार ताजे त्या पयशांनी आमी कितेंय कोणाची भला कितें कोणाक कितें जालें ताका कितें पयशे जाय जाल्यार आमी ते ताका पयशे दिवन आमी तेजे कितें करपाक शकता खेळ आमच्या गांवान आमी भरपूर लोक खेळटात आतांच्या भुरग्या आतांच्या भुरग्या पासून वेगवेगळे खेळ खेळटात आनी खेळ खेळ तेमचे आयुश्य बी बरें उरता आतांच्या लोकांचे आयुश्य खेळ खेळ बरें उरता आतांची सगळीं भुरगीं खेळ खेळटात